बहुत पहिले जे हम पढ़ैत रहियै तऽ अपन दोस्तकऽ साथमे सभ एक गुट बनाके वा ग्रुप बनाके अपन रनिंग करैत रहियै आओर ई दौड़मऽ कोनो बढ़िआँसँ कोनो अपन दोस्तकऽ मेडल जीतकऽ दैत रहियै आओर ईमऽ प्रतियोगितामऽ सभ भाग लएकऽ अपन खेलकूद करैत रहियै सभ अपन अपन शामिल भऽके जितना भी खेलकूदमे रहय सभमे भाग लैत रहियै आओर एकरे लेल अपन दौड़यके भागमऽ जे बच्चा भाग लैत रहय ओहिमे ओकर शरीर फिटनेस रहैत रहय छै आओर दौड़यमऽ तेज भऽ जाइत अछि एकरे लेल सभ बच्चा एककऽ देखिकऽ दोसरो बच्चासभ भाग लैत रहय आओर सभ इस्कूलमऽ ई प्रतियोगिता शुरु भऽ गेल अछि